बाक्सा जिल्लायाव माखासे मख'जाथाव थावनि आरो दावबायग्रा जायगाफोर दं जेरै मानास हायुङारि हाग्रामा आरो मैना फुख्रि ओमफ्राय दावथारा आरो गोबां पिकनिक जानाय जायगाफोर दं जेरै पथा दैलाम सौकि दारागाव बेफोर जायगाफोराव पिकनिक जायो हायो बाक्सा जिल्लानि मानास हाग्रामायाव बेरायबा जों गोबां जिब जुनारफोर नुयो जेरै मैदेर गान्दा मोसा मै बायदि आरो लोगोसेनो गोबां दाउफोर दाउथिलिं दाउराइ दाउब' दाउथु दाउस्रि गोबां दाउफोरखौबो नुनो मोनगोन आरो बिफां लाइफांफोर दैमा बोरसि दैमाया बेफोर दैमायाबो मानास हाग्रामानि गेजेरजोंनो बोहैलाङो मानास हाग्रामाया मोसानि थाखाय मुदांखा बे मोसाखौबो जों मानास हाग्रामायावनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो जों बाक्सा जिल्लाजोंनो थांनाय भुटान गेटावबो जोङो बेरायहैनो हायो बेयावबो भुटाननि गोबां गंगार मानसिफोरजों जोङो लोगो मोनलायनो हागोन आरो मन्दिरफोर खुलुमनो थांनोब्ला मैना फुख्रि मान्दिराव खुलुमहैनो हागोन बेयो बाक्सा जिल्लानिनो भुटान खाथि थिंजाय थानाय गंसे हाजोआव दं बे मन्दिरा जोबोद समायना हाजोजों गाखोलांनानै बे मन्दिरखौ मोनहैयो बे मन्दिराव बाथौ मन्दिर आरो मोनसे मन्दिरबो दं बेबायदिनो सौकि दारागावफोरावबो पिकनिप स्पोट बेफोरो बेफोरावबो पिकनिक जाफैनो हायो बेवबो गुबुन जायगा डिस्ट्रिकनि मानसिफोरा पिकनिक जाफैयो दैमा हाजोनिफ्राय बोहैनाय बेफोर पिकनिक जानाय जायगाफोरा बाक्सा जिल्लायावनो दङो